हॅलो हां हांव हॅलो हांव वॅजीटेबल डिलर हांव म्हाका म्हजाच एका या फ्रेटर्नीटी थ्रू तुमचे ऍड्रेस मेळ्ळा तुमी खंयचे टायपाचें पीक घेतात म्हणजे खंयची भाजी तुमचे कडेन सद्द्याक ऍव्हेलेबल आसा ना तुमचे फ्रॅश प्रॉडक्ट्स खंयचे आसात म्हणजे तुमी पिकयतात असली अशी अशी भाजी खंयची आसा म्हाका आतां खास जर गोंयच्यो भाजयो जर म्हाका मार्केटांत ऍव्हेलेबल करपाचें आसत वा कोणाकय सप्लाय करपाचें आसत जाल्यार फक्त गोंयचीच खाशीयत आशिल्ली अशी भाजी तुमचे कडेन सद्द्या खंयची ऍव्हलेबल आसा खंयची उपलब्ध आसा बरें तुमचें लोकेशन खंय आनीक थंयच्यान हय ना पूण म्हाका जो सप्लाय लागतलो तो इन बल्क लागतलो म्हणजे खूब भाजी हाडून सप्लाय करप बल्क होलसेल हातूंत भितर तुमकां पाॅसिबल आसा शक्य आसा तुमकां आनीक तुमचें कितें पॅकिंगाची बी पद्दत आसा काय जस्ट तुमी शेतांतल्यान काडटात तशीच सरळ हाडून पावयतात ओके हांव मातशें नोट करून घेतां म्हाका फक्त तुमी गोवन वरायटीची कसली कसली वॅजीटेबल्स आसात ती मातशी सांगश्यात हय हय तुमचे कडेन सुरण आनीक गांवठी दुदी बी आसा ओके हांव तुमकां रोखडेंच तें लिस्ट तयार करतां आनी धाडटां आं मागीर आमी परत उलोवया हय हय हांव पावयतां आनीक मागीर आमी परत काॅल करून फायनल करया डील बरें बरें